भारत में सबसे महत्वपूर्ण त्योहार रक्षाबंधन दिवाली होली ईद इन त्योहारों को मनाने के लिए हमें छुट्टियां भी मिलती हैं होली जो है वो रंगों का त्योहार है जिसपे एक दूसरे को रंग लगाकर इस त्योहार को मनाया जाता है रक्षाबंधन भाई बहन का त्योहार है जिसमें की बहन भाई की कलाई पर राखी बांधकर इसको मनाते हैं और दिवाली का जो त्योहार है वो राम जी के वनवास काट के आने की खुशी में मनाया जाता है जिसमें कि हम घर पर बहुत सारे पकवान बनाते हैं पूजा करते हैं दिये जलाते हैं और लाइटें लगाते हैं पटाखे फोड़ते हैं ईद का जो त्योहार है ईद का त्योहार गले मिलकर एक दूसरे को ईद मुबारक बोलकर मनाया जाता है